क़ानूनी डाक्यूमेंट पहिरीं त काफ़ी तकलीफ़ु वारा हूंदा हुआ पर हाणे काफ़ी इज़ी थी विया आहिनि अॼुकल्ह ॾाढो सुठो सिस्टम बि थी वियो आहे सरकार जे तरफ़ां रजिस्टर ऑफ़िसूं खुलियलु आहिनि स्टेंप पेपर पंहिंजे नाले ते वठी करे माण्हू रजिस्टर कराइनि था एग्रीमेंट ठाराहिनि था बॉंड एग्रीमेंट ठहे थी पहिरीं खां ॾाढो इज़ी ऐं सुठो थी वियो आहे टेक्नोलॉजी अचण जे कारण अॼुकल्ह सभु डिजीटीकल बि थिए थो जंहिंजे करे असांखे साम्हूं फेस रीडिंग थी थी वञे फ्राड खां बचण जे लाइ भई माण्हू पंहिंजो अङूठो निशान वग़ैरह सभु कुझु थी सघे थो ऐं अॼु जी तारीख़ में हिकु ऑफिस जे अंदरि ई असांखे सभु मिली वञे थो भई जेके बि उते जा जेके सिस्टमैटिक आहे ऑथोराइस्ड पर्सन आहिनि उन्हनि वटि वञी करे असांखे सिर्फ़ु पंहिंजी ॿुधाइणी आहे भई सेल पर्चेज करिणी आहे ॿई पार्टियूं पर्चेस्ड पार्टी सेल पार्टी मिली करे पंहिंजी सॼी एग्रीमेंट डील वग़ैरह ठाहींदो त उते जो उते ई कम थी थो वञे ओतिरा कलाक ॿ कलाक चारि कलाक लॻंदा आहिनि पर अॼु जी तारीख़ में एतिरो ॾुखियो न आहे पहिरीं काफ़ी ॾुखियो हूंदो हुओ ॾींहं काफ़ी ॾींहं लॻी वेंदा हुआ हाणे अॼुकल्ह हिकु ॾींहुं सॼे ॾींहुं लॻे थो पर उन में सभु कुझु थी थो वञे जंहिंजे करे भॻवान जी दया सां अॼु जी तारिख़ मे इहो ॾाढो सुठो थी वियो आहे हाणे एतिरो अनुभव आहे त एट लीस्ट माण्हू कोई बि ग़लति कमु नथो थी सघे छोजो एतिरो सरकार बि अॼु सुचेत थी वई आहे जंहिंजे करे रजिस्टर ऑफिस ॻोल्हे करे जेके फेस रीडिंग बेक़ाइदा टीवी ते फोटो अचण सां सभु कुझु थी सघे थो इन में काफ़ी सहुलितूं थी वियूं हाणे पहिरीं जेतिरी मुश्किलातूं न रहियूं आहिनि